پسندیدہ الفاظ اردو کے نشیب و فراز یہ اس لیے بھی کیونکہ اردو میں مٹھاس اور دلچسپی اگر آپ اس زبان کو بولتے ہیں تو الگ ہی آپ کے اندر کیفیت ہوتی ہے اور ہم جہاں رہتے ہیں سیمانچل جس کو بولا جاتا ہے سیمانچل کے علاقے میں رہتے ہیں اور اگر ہم اردو بولتے ہیں تو اردو بولنے پر فخر محسوس بھی کرتے ہیں اور اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ اردو میں مٹھاس ہے شیرینی ہے ساری زبانوں میں سب سے اگر آپ بات کریں تو یہ اردو کی جو مٹھاس ہے اور کوئی زبانوں میں نہیں پائی جاتی ہے